सुपौल जिलामे हमर स्थानीय बहुत बढ़िया शिक्षामे येए और सुपौलमे जे कि मानि लिअ होस्टल येए और टूशन येए कोचिङ्ग येए और कम्पुटराइज द्वारा होइए और इएह सब उपलब्धि येए हमरा आरके जे सुपौल जिलामे शिक्षा बहुत बढ़िया से होइए और अवसर भी बढ़िया मिलैए जिलामे हमरा आरके बिकास के बृद्धि बहुत बढ़िया से दैए बिकास जे छै से रोड इन्दिरा आवास या प्रधानमन्त्री आवास या कोइ भी चीज येए जे पहिलेमे और अभी मे बहुत अन्तर येए और पहिलेसऽ भी बढ़िया येए और बढ़िया बिकास चलैए और कोचिङ्ग क्लास भी बढ़िया चलैए सिर्फ परीक्षा केन्द्र भी हमरा आरके नाम जे छै से बढ़िया चलैए यानि कि सुपौलके करजाइन बीरपुर बहुत बहुत जगह हमरा आरके बढ़ियासऽ होइए एतएसऽ थरबिट्टा तक भी हइए हमरा आरके सुपौल जिलाके अन्दर भी हइए डिग्री कॉलेज एतै नजदीकेमे होइए ई सब चीज और सुपौलमे कॉलेज इंजीनियरिंग आई टी आई सब चीज येए बढ़िया येए इस्कूलक बढ़िया स्थिति येए खराब नै येए बढ़िया स्थिति येए हमर सुपौल जिला